जय झूलेलाल महाराष्ट्र में रोज़गार जाम सुठा आहिनि जीअं त इंडस्ट्रीज़ रांदिका जा कारखाना रेडीमेंड कपिड़ा सरकारी नौकरी सभ ई सुठी आहे पोस्टऑफ़िस ऐं लोकल ट्रेननि जी सेवा ऐं रोज़गार बि सुठा आहिनि बेरोज़गारी हिते न जे बराबरि आहे पर्यटन बि असांखे जामु वधाइणु घुरिजे